हां जी हां जी का चलो करें स्टार्ट फिर हम आप आप कर लो स्टार्ट हां जी अरे पर टाईम ऐसे ही हो जाएगा उसमें डोगरी में पूछना है में कर दूं स्टार्ट फिर हां हां ठीक ओके

हां आप पेसेंजर हो मतलब में पेसेंजर हूं ना तो आप स्टार्ट करोगे ना कि क्या हाल चाल ऐ बगैरा बगैरा जो बी है कहां कहां घूम

हां जी जम्मू बिच कुछ खास नी घूमे दे अस बस थोह्ड़ी गै जगह् घूमे दे इक बावे होई गेआ बागे ए बहु होई गेआ ते ज़ू होई गेआ बस होर कोई ज्यादा नि घूमे दे अस तुस मिगी सनाई ओड़ो कि अज्ज केह्ड़ी केह्ड़ी जगह इत्थै ज्यादा शैल जेह्ड़ी घूमने आह्ली ऐ हां जी हां जी मे बी नांऽ सुने दा ओह्दा

ते किन्नी दूर ऐ इत्थूं अच्छा अच्छा अच्छा होर कोई ऐ जगहा जम्मू दे जेह्ड़े कोल कोल ऐ अच्छा कोई पार्क पूर्क नि ऐ इयां

ते तुस कुद्धरूं दे रौह्ने आह्ले ओ अच्छा ठीक ऐ होर केह् हाल चाल ऐ बस ठीक सब बड़िया घर

बस इतनी सी करनी है ना

में बस इतनी सी करनी है ना ओके काट दे फिर फोन आप ने काटना आप ने